हैल्लो मैडम जी तुस उत्थुआं हाड़ें आह्ले जेह्ड़े ओह् लोग न जि'नें असें गी देनी ऐ मदद उत्थुआं के बोला'रदियां ना मैडम जी साढ़ा बी किश सोचो हाड़ आया मड़ो साढ़ा घर रुढ़ी गेआ रुट्टी टल्ले भांडे सब किश गेआ साढ़ा अस बेचारे मुश्कल च बैठे दे बच्चे ञ्यानें गी खाने गी कक्ख निं कक्ख बी हैन्नी साढ़े कोल ते कोई असें गी पुच्छा दा निं कु'त्थै ऐ सरकार सुत्ती दी कोह्दे कोल जाना असें कुस्सी पुच्छना मैडम साढ़े कोल ते अजें धोड़ी कोई निं पुज्जेआ असें कु'त्थूं खानी मैडम जी जेह्ड़ी तुस आखा दियां दोआइयां देनियां ओह् पर डाक्टर बी होना चाहिदा ना असें गी केह् पता हून अनपढ़ लोकें गी केह् खाना कु'त्थै खाना मैडम जी साथ ते तुसें देना इसलै साढ़ा अस हाड़ें च फसे दे आं इन्ना किश होई गेआ साढ़े कन्नै इत्थै ना घर रेहा ना कुल्ला ते कु'त्थै जाना असें अजें धोड़ी साढ़ी सरकार पता नेईं कु'त्थै सुत्ती दी ऐ मैडम जी किश करो साढ़ा मैडम जी साढ़ी अस दरख्वास्त गै करी सकने आं तौले किश करो नेईं ते साढ़े बच्चें दा कक्ख नेईं जे होना शुक्रिया मैडम जी हांजी ठीक ऐ मैडम जी ठीक ऐ जी ऐह्तियात ते बरतगे मैडम जी जेल्लै सारा किश होग ते बौह्गे ते फ्ही बरतगे फ्ही जेल्लै अस बाह्र बैठे दे आं ते केह् ऐह्तियात बरतनी असें जी नमस्ते मैडम जी